हा असांजे कटनी शहर ऐं आसे पासे खां ॾाढा अहिड़ा खेत्र ठहियलु आहिनि जो पंहिंजी सुंदरता लाइ मशहूरु आहिनि जीअं त हिते असांजे कटनी शहर में जागृती पार्क सुरम्य पार्क आहे ऐं कटनीअ खां थोरी दूरि अहिड़ा घाट धुआ धार आहे जिते असां वञी करे घुमी था सघूं धुआंधार बेड़ा घाट में धुए मां पाणी निकिरंदो आहे पाणी वहंदो आहे झरने खां त लॻंदो आहे जीअं त गरम धुओ थो निकिरे ऐं निकिरे ऐं उते पथर ते नालो लिखी करे बि ॾींदा आहिनि ऐं अगरि असांखे पिकनिक मनाइणी हुजे त असां जागृती पार्क में वञी था सघूं जागृती पार्क में हिकु विज्ञान पार्क बि ठहियलु आहे जंहिंमें असां विज्ञान जूं शयूं ॾिसी था सघूं ऐं उते तरह तरह जा झूला बि आहिनि जिते ॿारनि खे वठी करे घुमाए था सघूं ऐं जागृती पार्क में कैंटीन बि आहे ऐं उते वे बि योगा बि कराईंदा आहिनि ऐं स्कैटिंग बि सेखारिंदा आहिनि जिते असां पंहिंजे ॿारनि खे स्कैटिंग सेखारे था सघूं ऐं असांखे कुझु खपे त उते कैंटीन बि आहे हुतां कुझु वठी था सघूं ऐं असांखे असांखे घुमिणो आहे त असां सुरम्या पार्क में बि घुमी था सघूं उते हिकु नदी आहे जंहिंमें नाओ में असां घुमी घुमी था सघूं ऐं उते बि झूला लॻियलु आहिनि जंहिं ते असां उन जो आनंदु वठी था सघूं ऐं असांखे अगरि पिकनिक मनाइणी आहे परिवार सां घुमणु वञिणो आहे त असां इन इन खेत्रनि में वञी करे आनंदु वठी था सघूं ऐं असां पिकनिक बि मनाए था सघूं